देखिऔ सरकारी शासन सरकारी शासनमे बहुत कार्यके कमी छै जेनाकि सरकारी कार्यक्रममे तऽ बहुत चीज आबै छै जेनाकि पुलिसकर्मी छथिन पुलिसकर्मीके तरफसँ कोनो सुरक्षा नहि गाममे हंगामा अशान्ति बराबर गाम समाजमे फैलल रहै छै राजनीतिक लोक जे छथि राजनीति कऽ कऽ हंगामा फैलाबै छथिन समाजमे अशान्त फैलेने छथिन ग्रामीण कार्यमे कोनो बदलाव नहि भऽ रहल अइ नहि पञ्चाइतसँ किछु कार्ज भऽ रहल अइ सरकारी फण्डसँ कोनो तरहके कामो जे किछु होइए तऽ नीक नहि होइए जेनाकि किछु नाला भी बनल किछु रोड भी बनल एक तरफ रोड बनैए दोसर तरफ टुटि जाइए रोड मटेरियल नहि दऽ पबै छथिन टेण्डर लेबऽवला सब सब पइसा कमाइके चक्करमे ओ अपन रहै छथिन जे लागल जे कहुना रोड बनाकऽ निकलि जाउ ओ भनहि एक्के महिनाके बाद टुटि जाउ दसे दिनके बाद टुटि जाउ सरकारी काम बहुत ढीला होइए जेना स्वास्थ्य विभाग हमरा गाममे जजुआर गाममे स्वास्थ्य विभाग सुति सुतल छथि किछु कार्य अगुआएल कार्य ठप पड़ल अइ कि कारणसँ ठप पड़ल अइ एहि चीजके जानकारी हमरासबके नहि भेट रहल अइ समाजमे किछु लोक एहन छथिन राजनीतिज्ञ लोक जे ई बातके गौण कऽ कऽ राखने छथिन एहि बातके उजागर नहि करै छथिन उजागर करऽके चाही स्वास्थ्यके लेल हमसब इलाज कराबऽके लेल हमसब दरभङ्गा मुजफ्फरपुर पटना दिल्ली मुम्बइ सब जगह जाइ छी आओर गाममे हॉस्पिटल बनल बाइस बेडके हॉस्पिटल एखन तक नहि कोनो डाक्टर नहि किछु सरकारी कार्यके की हमसब आशा करू कोनो सरकारी कार्यक्रम जे छै से मतलब आशा नहि अइ सरकारी कार्यमे कोनो काज ढङ्गसँ नहि भऽ पबैए आइतक हमसब जहन बच्चा रही तऽ देखिए जे हॉस्पिटल चालू छै ओहिमे डाक्टरसब अबथिन एकरा बादमे किछु राजनीतिज्ञ लोकसब हॉस्पिटलपर हंगामा कऽ देलखिन अस्पतालमे हंगामा केलाके बादमे डाक्टरसब ओहिठामसँ निकलि गेलखिन ओहिदिनसँ डाक्टरसब ओहिठाम डाक्टर साहेबसब ओहिठाम नहि रहै छथिन कोनो स्टाफ ओहिठाम नहि रहै छथिन हॉस्पिटल बनिके चालू भेल किछु दिन पिलर तिलर खड़ा केलाके बादमे ओहो कार्य ठप पड़ल अइ कि कारणसँ ठप पड़ल अइ तऽ राजनीतिज्ञ लोकसब एकरा ठप केने छथिन अपना स्वार्थके लेल चलिते अशान्ति फैलेने छथिन गाममे समाजमे हो हंगामा पर्यावरणके कहब तऽ जेहो पेड़ छै सेहो लोक ठिकेदार सबके हाथे सरकारी पेड़ सब बेच दै छथिन चोराकऽ बेच देलाके बादमे पता चलै छै जे के बेचलक तऽ फलाना आदमी फलाना आदमी फलाना आदमी ककरो नाम नहि खुलि पबैए गाछवला गाछ लऽ कऽ चलि जाइ छै ठिकेदार एहि तरहके पर्यावरणमे कि सुधार हेतै एहिठाम तऽ बुझू जे पर्या पर्यावरणमे कोनो सुधार नहि एखन जे वृक्षारोपणवला भी कार्य चलल छलै ओहो कार्य एखन धीरे सुस्ते भऽ रहल अइ कहीँ होइए कहीँ नहि होइए हमरासबके तीन पञ्चाइतमे जजुआर तीन पञ्चाइतमे कतहु वृक्षारोपणके हम कार्य नहि देख रहल छी नहि कतहु पूल पुलिआ बनऽके कार्य देख रहल छी नहि कतहु रोड नाला बनऽके कार्य देख रहल छी नहि इन्दिरा आवास देख रहल छी नहि प्रधानमन्त्री आवास योजना देख रहल छी नहि नल नल जल योजनाके देख रहल छी नल जल योजना एक दरबज्जापर टोँटी लागल छै तऽ ओहो चालू नहि छै कतहु पाइपे फूटल छै एखन तक ओ कार्य सुरक्षित नहि भेल कार्य सरकारी कार्यके हमसब कि देखू कि सुनू कि देखिए कि विश्वास करू समाजमे एकदम अशान्ति फैलल अइ कोनो तरहके सुरक्षा नहि अइ क्षेत्रमे सरकारी कार्य एकटा नहि भऽ रहल अइ नहि सुरक्षाकर्मी सुरक्षा दऽ पबै छथिन विशेष कि बाजि सकै छी हम अपना मिथिलाञ्चलमे